मां पंहिंजी बागबानी घर जे अॻियां जेको अंॻण हूंदो आहे उते मूंखे वॾा वण आहिनि गुलनि जा वण आहिनि जेके सुठे घर जी रौनक वधाइनि था उहे वण मुंहिंजे घर जे अॻियां अंॻण में आहिनि जेके भाॼियुनि जा बूटा आहिनि उहे मां छिति ते रखिया आहिनि उन्हनि खे मां अलॻि मथे छिति ते रखिया आहिनि जीअं कढ़ी पत्तो फ़ुदीनो सावा धाणा मेथी पालक करेलो इहो सभु मां छिति ते पोखियो आहे ऐं मां उन्हनि जो ध्यानु उन्हनि खे पाणी ॾींदी आहियां खाद विझंदी आहियां उहो छिति ते वेही करे कंदी आहियां